मिथिलाके प्रसिद्ध पाबनि सामा एहिमे सामा बनेबाक विशेष महत्व होइत अछि जाहिमे दिनमे घरक महिला लोकनि सामा बनबैत छथिन आ साँझमे ओकरा सभ मिलि कऽ एक जगह इकठ्ठा भऽ कऽ भँसबैत छथि एहिमे आब दिनादिन देखल जा रहल अछि जे ओ सामा कला जे ओ घरमे बनबै छलथि से एकटा विलुप्तिके कगारपर आबि गेल अछि ओ एकटा ओकर स्थान एकटा रेडीमेड लऽ लेलकै हेँ सभ गोटएके आसान बुझाइत छैन्ह ओ अपन खरीद लैत छथि आ पाबनि मना लैत छथि तहिना ओकर जे रङ्ग रोगनके कला जे छलै सेहो ओहि सङ्गे विलुप्त भऽ रहल अछि

देखल जाइत अछि जे गाममे ओ जे हर्षउल्लास होइत रहै छलै सभक घरमे अँगनामे बैसिके एक जगह बैसिके बनेनाइ ओ सद्भावो धीरे धीरे ओहि सङ्ग लागल समाप्त होइत अछि तहिना ओहिमे गीत नादक सेहो बहुत महत्व रहैत छलै ओ गीतनाद जे धरोहि लागल रहैत छलै साँझ होइत देरी सभक घर आँगनमे से जेना आब विलुप्त भऽ गेल अछि एकदम सन्नाटा रहैत अछि सामाके वहाँ सेहो पहिने साँझ होइत देरी एकटा पूरा कोलाहल रहैत छलै पूरा बस्तीमे गाममे लेकिन ओ आब नहि रहल नहि ओ गीत छै नहि ओ सामा बनबैके कला रहलै आ नहि रङ्ग रोगन जे करैके जे कला छलै जे सामाके सजबैके कला जे छलै से रहल एहिमे दू टा चीज देखल गेल अछि पहिने जेना एक जगह बैसिके सभ गोटए रहैत छलथि तऽ एकटा एकतापन सेहो रहैत छलै जे सभ गोटए केना मतलब एक सङ्गे बैसिके ई चीज करैत रहैत छलथि लेकिन ओ धीरे धीरे एकटा विलुप्त भेल जा रहल अछि